मैं मेरा यह मन था रेश्टोरेंट खोलने का और मैं खाना बहुत अच्छी बनाती हूँ और खाना में मैं दाल चावल सब्जी पनीर जो भी कुछ भी होता है पूड़ी ओड़ी ये सब भी मैं बनाती हूँ और इडली भी बनाती हूँ सब मतलब चाइनीज चीज भी हल्का थोड़ा भी जो भी कुछ मलतब बना लेती हूँ और मेरा बहोत शौक था कि मैं रेश्टोरेंट खोलूँ और मेरे घर वाले नही बोले कि नही तुम्हें रेश्टोरेंट नही चलाना है घर का ही घर का खाना बनाती हो तो अच्छे खाना बनाती हो तुम घर पर खाना बनाओ लोग कहते हैं कि नही बाहर नहीं जाना है और मैं खूब कोशिश करी पर फिर मैं घर पर भी बहुत अच्छी खाना बनाती हूँ खाना में मैं दाल चावल दाल बनाती हूँ तड़का मार कर भी दाल बनाती हूँ और चावल भी फ्राई कर कर बनाती हूँ और फिर चावल को फ्राई करने के लिए घी का तेजपात जीरे का उपयोग करना पड़ता है इसी इसका फ्राई करते हैं तो अच्छा लगता है और फिर उसके बाद पनीर भी बनाते हैं पनीर बनाने के लिए ज़्यादा लहसुन प्याज मतलब कच्ची पालक पनीर होती है और ऐसे मसालेदार पनीर भी होती है मटर पनीर भी होती है और मीठी पनीर मतलब बनाते हैं तो सब कुछ भी मैं बना लेती हूँ घर पर लोग कहेते हैं कि बहुत स्वादिष्ट है और खूब तारीफ़ लोग करते हैं मैं बोलती हूँ कि क्यों नही मुझे तब रेश्टोरेंट खोलने के लिए बोले तो उसपे लोग बोलते है क्यों बाहर जाओगी बाहर क्या है तुम लेडीस होकर लेडीस बाहर जाने की तुम्हें कोई जरूरत नही है घर पर ही तुम्हे खाना बनाओ सब लोग आएंगे खाएंगे सब लोग आते हैं घर पर ही खाना खाते हैं खूब तारीफ करते हैं बोलते बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना है कौन बनाया है घर के लोग बोलते हैं मेरे घर की बनाई हैं हाउसवाइफ हैं वही खाना बनाती हैं बहुत अच्छा मैं खाना बनाती हूँ और जो भी खाता है बहुत तारीफ करता है बोलता है कि आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है आप कहाँ सीखी हैं कैसे बनाती हैं मैंने आप सब कुछ बताती हूँ कि मैं बचपन से ही मैं बनाना खाने में मेरा मन लगता था और बचपने में ही रोटी बनाने के लिए मैं जिद अपनी मम्मी से करती रहती थी और इसी तरीका से मैं बनाती बनाते खाना बनाने के लिए मेरी मम्मी बोलती थी चलो नही बनाना है मैं तभी झगड़कर चली जाती थी सब्जी बनाने के लिए वा तड़का मारकर अच्छी खाना बनाई पापा ने बोला बेटी बहुत अच्छा खाना तुम बनाई हो आज तुम्हारी सब्जी मैं तो उँगली चाटते ही रह गई तुम्हारा खाना बहुत टेश्टी है इसलिए हम तुम्हें बहुत तारीफ करती हूँ तुमरी बहुत खाना अच्छी बना